हैलो नमस्ते जी एह् जम्मू कशमीर बड़ी सारी जगहा घुम्मनै ताहीं ते इत्थें तुस पत्नीटॉप जाई सकने वैष्णो देवी जाई सकने होर बी बड़ी सारियां जगह न मानसर मोड़ होइया बाग ए बाहु पत्नीटॉप पत्नीटॉप इत्थें दी सब तू ठंडी जगह ऐ उत्थें तुस जाई सकने तुस बाईक राईडिंग करने ई उद्धर जाई सकने घुम्मनै ताहीं तुस जा दे कदूं तगर भी दिक्खी लैयो उत्थें बड़ा मज़ा आंदा ठीक ऐ भी